نو زائیدہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اطراف کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے اور اس کا روم ٹمپریچر نارمل ہونا چاہیے دھول گرد سے بچانا چاہیے اور اسے ہر ایک دو دن میں نہلانا چاہیے اور اس کے ڈائپر ٹائم ٹو ٹائم چینج کرنے چاہیے اور اسے موبائل اسکریننگ سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے اثرات مضر ثابت ہو سکتے ہیں اس کی لت سے بچوں کو بچانا چاہیے اور اس کی ہر کھانے پینے کی اشیاء اچھا ہاتھ دھو کر صاف صفائیت کے ساتھ پروٹین پروٹین والے اشیاء وجیٹیبلس اچھی سے اچھی ڈائٹ دینا چاہیے فیڈنگ بوٹلس اچھے سے بوئل کرنا چاہیے بس اور ہر وہ صاف ہر وہ چیز صفائیت کے ساتھ ہی دینی چاہیے